हलो हा जी बी अछा मां टू बीअ मां ॻाल्हायां थो हा टू बी में अठावीह उणटीह नम्बर आहे मां हिते आयो आहियां लीलाशाह धर्मशाला में भाऊ ऐं अचानक जेको आहे सो पावर कटिजी वियो आहे ॾहों दर्जो पढ़ंदो आहियां पर भाऊ महिरबानी करे जल्दी तव्हां चालू कयो न छो त मुंहिंजो सुभाणे जेको आहे साइंस जो जेको आहे न पेपर आहे ऐं हीअं जो थींदो त मां पढ़ाई कीअं करे सघंदुसि त महिरबानी करे मूंखे जल्दी जेको आहे सो दरक़्वास्त नम्बर ॾियो